हिन वक़्तु असांजो असांजो त कोई गुरू त इलाही आहिनि पर असां मञींदा आहियूं गुरू ग्रंथ साहब खे असां गुरू ग्रंथ साहब खे ई मञींदा आहियूं ऐं उन्हनि खे गुरू मात पिता सभु उहो ई आहे असांजो गुरू त दिल्लीअ में चाहे सॼे हिंदुस्तान में लखें आहिनि

गुरू ग्रंथ साहब जहिड़ो गुरू कोई कान्हे असां गुरू ग्रंथ साहब में विश्वास आहे असां उते ई मथो टेकींदा आहियूं उन्हनि खां ई वचन वठी ईंदा आहियूं उन्हनि जो ई चए ते हलंदा आहियूं ऐं असांखे इहो बचपन खां ई ॿुधायो वियो आहे बचपन में असांजी ॾाॾी हूंदी हुई उहा बि गुरू ग्रंथ साहब ते असांखे वठी वेंदी हुई मथो टेकारींदी हुई असांजी माता हुई असांजी हाणे असांजो सॼो परिवारु बि गुरू ग्रंथ साहब खे मञींदो आहे असांजे घर हेठु टिकाणो आहे गुरू ग्रंथ साहब बि रखियलु आहे उते ई मथो टेकींदा आहियूं पहिले असांजी ॾाॾी वेंदी हुई हेठि गुरू ग्रंथ साहब खे प्रकाश करणु वरी मुंहिंजी माता साहब वेंदी हुई हाणे मुंहिंजी ज़ाल वेंदी आहे असां सिर्फ़ु गुरू ग्रंथ साहब खे मञींदा आहियूं गुरू त इलाही आहिनि